हमारी पसंदीदा पत्र की अमर उजाला है जो हर विषयों में समाचार पहुँचाते रहता है हमारे जीवन काल में क्या चल रहा है क्या चलने वाला है और क्या चल चुका है वह आज पुष्टिकरण अच्छे से करता है अमर उजाला जैसे टाइम्स ऑफ़ इंडिया हिंदुस्तान यह सब श्रेष्ठ पत्रिका हैं जो सभी व्यक्तियों को पसंद है इन सब यह सब पत्रिकाएँ हर तरह की न्यूज़े छापतें हैं स्पोर्ट्स इकोनॉमिक्स से लेकर इनकम इंडियन इनकम एंड वर्ल्ड में जो चल रहा है वह हर चीज़ें छापतें हैं और जो आने वाली चीज़ें होती हैं उनके बारे में भी यह छापते हैं और हमें टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान और अमर उजाला यह तीनों बहुत ही प्रसिद्ध और पसंदीदा पत्रिकाएँ हैं समाचार पत्र है इसलिए पसंद है क्योंकि इन्हें कभी झूठा छापते हुए हमने नहीं देखा है और रही बात यह हर जगह स्पॉट्स के बारे में भी अच्छे से छापते हैं एक एक चीज़ छापते हैं हर डिटेल में बताते हैं इनका उल्लेख जो होता है वर्णीय रहता है विश्वसनीय रहता है यह जो चीज़ें छापते हैं अच्छे से छाप देते हैं